जोंनि हादराव दोरोमारि फोरबो फालिनाया जाबाय बिहु एबा बैसागु बैसागुखौ बर'फोरा सिगां समनिफ्राइनो रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बारहो हरोमोन आरो ख्रिष्टमासखौबो ख्रिष्टानफोरा फालिनानै गोबां रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बारहो हरो आर बिदिनो बैसागुआव बर'फोरा ज' ज' थानानै रंजायो बाजायो बोराइ बुरिनिया आलदा गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्लानिया आलदा बिदिनो गोबां रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बर'फोरा बैसागु बोथोरखौ बारहो होरोमोन आरो हायेन ओनसोलाव हायेन ओनसोलनि बर'फोरानो गोबां थायोमोन बिदिनो बर'फोरा गावसिनि दोरोम फोरबो फालिनायाव गोबां रंजानाय बाजानाय नि गेजेरजों बोथोर फोरबो दोरोम फरबोखौ बारहो हरोमोन